نقل و حمل کے سب سے عام طریقے کچھ اس طرح ہیں زمینی نقل و حمل گاڑیاں شہری اور دور دراز سفر کے لیے ٹرین لمبی مسافت اور بھاری سامان کے لیے مؤثر طریقہ موٹر سائیکلس اسکوٹرس رکشہ چھوٹی مسافت کے لیے سستے اور تیزی سے پہنچنے والے وسائل ہوائی نقل و حمل ہوائی جہاز تیز اور دور دراز سفر کے لیے ہیلییکپٹرس ایمرجنسی یا خاص مقاصد کے لیے سمندری نقل و حمل جہاز دنیا بھر میں تجارت اور بھاری سامان کے لیے لانچز فیریز بوٹس ندی اور سمندر پر لوگوں اور ہلکے سامان کی نقل و حمل کے لیے